असांजे शहरु अजमेर खां अटकियल पंद्रहं किलोमीटर परियां नसेराबाद छावनी आहे अरिड़ह जून उणिवीह सौ सतेतालीह जवाहर सिंग ऐं डुंगर सिंग फिरंगियुनि सां गॾिजी करे छावनी नसीराबाद छावनी ते आक्रमण कयो जंहिंसां उन्हनि खे कामयाबी हासिल थी छावनी नौजवान खे मारे छॾियो ऐं उन्हनि जा सभ हथियार ज़ब्त करे वरिता इहा घटना इन करे थी हुई छाकाण त भारत जे माण्हुनि अंग्रेजनि खे जे ख़िलाफ बगावत कई हुई अंग्रेजनि खे भारत छॾे वञण लाइ चयो हुओ इन सां कावड़ जी फिरंगियुनि नसीराबाद छावनी जे सैनिकनि खे मारे छॾियो इन इन घटना जो आख़िरी नतीज़ो इहो निकितो त भारत जे माण्हू फिरंगियुनि सां गॾिजी पंहिंजे देश जे सैनिकनि जी हथ्या कराई थोरे वक़्त लाइ त अंग्रेजी सरकार जी जीत थी पर आख़िर में अंग्रेजनि खे भारत मां निकिरणो ई पियो